मैंने अभी परसों एक नया लैपटॉप लिया था लिनोवो का लैपटॉप था लेकिन मैं अच्छा नहीं आया है और जब आया था तो उस पे कई दाग धब्बे भी थे ऐसा लग रहा था की बहुत पुराना और यूज़ लैपटॉप है लेकिन ये बहुत हैंग भी होता है और इसकी कई एप्लीकेशन्स जो हैं वो काम भी नहीं कर रही हैं